भुरगेपणांत आमी प्राथमीक शाळेंत जेन्ना आशिल्ले तेन्ना आमची एक सहल सदाशीवगड ह्या किल्ल्यार गेल्ली आमच्या गांवांतल्यान एका पिकपीन बसून आमी सगळे भुरगे थंय गेले गांवच्यान सादारण एक पंदरा सोळा किडो किलोमीटर लांब असो तो गड आसा पयलींचो गड तो आतां कापून थंयच्यान रस्तो जाला त्या गडार वयर एक भवानी देवीचें देवूळ आसा आनी सकल्यान त्यो पायऱ्यो चडून वयर वचप त्या देवळान थंय भायर आवारांत बसून आमी आमचो टिफीन खावप आनी आमकां आमच्या मास्तरान त्या देवी बद्दल आनी त्या गडा बद्दल माहिती दिल्ली ती अजुनूय म्हाका याद आसा